हलाँकी हमसभ मधुबनीमे छी अखन लेकिन दरभङ्गा राज एवं राजपरिवार के अहम भूमिका अछि अपन मिथिलाञ्चलमे ताहिसभ दुआरे दरभङ्गा राजके बारेमे अहाँसभ की सभ जानै छी आ वर्तमानके की स्थिति छै दरभङ्गा राजके बारेमे आओर दरभङ्गा राजके बारेमे कतै विस्तृत अहाँ जानै छियै हलाँकी अहाँ पढाइयो कयने हेबै हुनका बारेमे ताहिसभक लेल हमरा किछु संक्षिप्तमे हमरा किछु हुनका बारेमे वर्णनकऽ कऽ अहाँ हमरा बुझा सकै छी दरभङ्गा राजके बारेमे हलाँकी दरभङ्गा राजपरिवारके नीव अहाँ कहि सकैत छी मुगलकालमे राखल गेल छलै सोलह सए ईस्वीमे हलाँकी महेश ठाकुर छलखिन हिनकर सभके वंशके सबसॅं पहीलुक जॆ महाराज कहि सकैत छी ओहिठाममे हिनकर सभके बहुत पैघ जमीन्दारी चलै छलनि तऽ हिनका नाम पर मुगलकालशासक जे छलखिन से पूरा मिथिलाञ्चलक क्षेत्र जेकी आइक डेट मे समस्तीपुर सेहो कहै छी ओहिसमयमे मुजफ्फरपुर सेहो अबै छलै किछु भाग ओहिसमयमे सेहो अबै छलै हलाँकी ओहि टाइम मे बहुत अथि छलखिन अपनामे तऽ सभ भरल पूरल परिवार छलखिन लेकिन समयके अनुसार किछु समता विषमता जे कहियो ओहिके कारण बहुत बदलाब भेलै एहि बीचमे बहुत राजा भेलखिन हम महेश ठाकुर महाराज महेश ठाकुरजी सँ लऽ क हम अहाँक मेन अहाँक आबि जाइ छी कामेश्वर सिंह महाराज महाराजाधिराज श्री कामेश्वर सिंहजी लगमे कियाकी बीचमे जे महाराज सभ छलखिन से सभ आपसेमे मतभेदमे रहलखिन हुनका सभके आपसीमे एक तऽ की कहु एकटा तऽ बहुतके वंशजो नहि टिकलनि बाकी अपन महाराज महाराजाधिराज श्री कामेश्वर सिंहजी लग अबियनि तऽ हुनकर अपना क्षेत्रमे बहुत पैघ योगदान छनि जतऽ तक अहाँ देखियौ आइके डेट मे जे दरभङ्गा कीला छै जेकरा अपनासभ दरभङ्गा कीला कहै छियै या फेर कामेश्वरविलास पैलेस कहियौ सेहो हुनके सभके अछि हुनके बनायल छनि आओर एतौ अपन मिथिलाञ्चलके मधुबनीके धरती पर राजनगर पैलेस छै से हुनकर भाय साहब जे छलखिन विशेश्वर सिंह हुनकर द्वारा बनाओल गेल छलनि आओर जे अहाँ कहि सकै छीयै उन्नीस सए अस्सीमे हमरा एक्जेक्ट अहाँके याद नहि आबि रहल अछि उन्नीस सए अस्सीक भूकम्पके दौरान जतै महाराजके अथी सभ छलै सभ अथी भऽ गेल छलै करीब करीब क्षतिग्रस्त भऽ गेल छलै जेकरा बादमे जीर्णोधार बादमे कयल गेलै ओ अपने करबेलखिन आ हुनके द्वारा बनाओल गेल छनि जेकी आइयो तक गुमनाम छै बहुत कम लोकक ओहि बारेमे पता छै अपना पूरा भारतके सबसॅं पहील भूकम्परोधी बिल्डिंग छै जेकी नरगौना पैलेस छै बहुत अन्दरमे छै ओ बहुत कम लोग जाने छथिन एहिबारेमे आओर ओहि कैम्पस मे हमरा ओतौका पुजारीसँ पता चलल की महारानी जोधाबाइ जेकी अकबरके वाइफ छलखिन हुनकर द्वारा बनाओल एगो मन्दिरो छनि जहिमे रामदरबारमे पूरा संगमरमरके रामदरबार छथिन हलाँकी ओकरो आब बरा जर्जर स्थिति भऽ गेलैय आब वापस अबै छी अपन मुख्य राजपरिवारके तऽ ओहि टाइम मे जे हुनकर सभके रईसी छलै से आब कतौ हेतनि आब अखनक परिपेक्ष्यमे अगर हम बात करी तऽ कतौ कतौ नेट सँ पता चलै छै जे आपसी मतभेद चलै छनि ओहि पर तऽ हम जादा टिप्पणी नहि कऽरऽ चाहब लेकिन ई छै जे महाराजके जे छलनि हुनके लायल छनि बिहारमे रेल रेल जेकी आइके डेट मे बहुत मुख्य साधन छै यातायातके एगो सबसे मुख्य साधन छै यातायातके हुनके आनल छियनि उन्नीसवीं सदीके सूखाके दौरान हुनके आनल छलनि जे की नरगौना टर्मिनल सॅं लऽकऽ जेकी अखन करीब करीब विलुप्त भऽ चुकल अछि ओकर आब बस सिर्फ नीचुलका जमीन बाकी छै पटरी सभ उखारिकऽ लऽ कऽ चलि गेल छै बहुत लोकसभ बहुत अराजकता तऽ सभ बहुत अथी कऽ रहल छथि तऽ ओहि टाइम मे हुनकर आनल छलै रेल जे की ओहि टाइम के सूखामे भूखमरीमे बहुत लोकके बहुत मदद केलखिन बाकी हुनकर जे भाय साहेब विशेश्वर सिंह छलैथ ओहो अपन राजपाट लेल अपन आबि गेल छलैथ मधुबनीक पाबनि धरती पर अपन महल तऽ बनबेलैथ लेकिन हुनका भोगमे ओ नहि छलनि हालाॅंकि कनीय दिन जहने ओ अपन ई राजनगर पैलेस मे एलैथ तऽ हुनकर भाय साहेबके देहान्त भऽ गेलनि जाहि कारण राजपाट देखै लेल जाय पड़लनि आओर हुनके सभक देल छनि अहाँ सभ आइ थिन्क बहुत आदमी चिन्हतो बुझितो नहि हेथीन सबसॅं आइके डेट मे महाराजा पैलेस ट्रेन नामसँ बहुत प्रसिद्ध अछि हुनके सभसँ पहिलुक चलायल छलनि पैलेस ऑन व्हील कऽ कऽ जाहि मे महलक सभटा सुख सुविधा साधन सभ छलनि हलाँकी ओ सभ एगो तऽ चोरी भऽ गेलै आओर दोसरक कबाड़ाक भाभमे राजपरिवार द्वारा बेचल गेलै हलाँकी एहि सभ बारेमे कखनहुँ फुरसतसँ बात कयल जेतै अखन तऽ फिलहाल बस एतबा धन्यवाद